गोयांनूय खूब खेळ खेळटात लोक आनी क्रिकेट फॉर एगझांपल क्रिकेटीचेर लोक बॅटींग बीन लायता आनी गॅमलींगूय चलता गोंयान बॅटींग लायता ते आतां इलिगल कशें करपाचें प्रिवेन्शन कशें हाडपाचें ताचेर फॉर एगझांपल आतां तूं एक प्लेस आसा आतां फॉर एगझांपल म्हापसा मार्केट नाल्यार बसस्टेंडाची फाटलीं सायड यार्डान थंय चडशें जाता थंय जाता आनी थंय पुलिसांनी थंय पॅट्रोलिंग करपाक भोंवपाचे जेन्नां अशें आफटर सेवन बीन कित्याक तूं आफ्टर सेवन वर्काच्यान सुट्टा आनी ते थंय चलता थंय तुवें एक गेलो आनी कोण सापडले जाल्यार तांका अरेस्ट करपाचे तांकां रायट्स आसता पुलिसांक सो त्या प्रमाणे एक पोयंट आसा तातूंत प्रिवेन्शन करपाक शकता तूं हातूंत बॅटींगाच्या हातूंत आनी तेंचे अड्डे बीन आसता थंय पेट्रोलिंग करपाक जाय पुलिसांनी एक एक बारीक बारीक जागे सोदून तांचे ते प्रमाणे प्रिवेन्शन करपाक शकता आनी यंग यूथ आसा पळय तांच्यानीय कितें फाटीं रावपाचें तसले हातूंत तसल्या भानगडींनी पडप ना फाल्यां तूं एक पुलिसांच्या अंडर आयलो की मागीर तुका प्रिसनूय पडपाक शकता नाजाल्यार कोर्टांत तुजी केसूय जावपाक शकता